मां हिकु कम्पनीअ जो हेअर जेल वरितो हुयो हुनजो नालो गार्नियर हेअर जेल हुयो उहो हेअर जेल सुठो न हुयो उनखां मुंहिंजो वार बि सेट न थिया ऐं हुनखां मुंहिंजा वार बि बिगड़ी विया ऐं खोड़ा थी विया जाम वार वा वार त टुटण बि लॻिया हुया उहो उनखां मूंखे जाम सारी एलर्जी बि थी हुई स्किन स्किन रिलेटिड बि जाम एलर्जी थी हुई उहो हेअर जेल मूंखे सुठो भाए न पियो ऐं मां उनखे वापसि करे छॾियो हुयो